देखिए अगर बात होती है राजनीतिक दल या नेताओं को जानने पहचानने की तो व्यक्तिगत रूप से तो ऐसे कोई भी राजनीतिक दल या नेता से हमारा कोई संपर्क नहीं होता है पर फिर भी टी वी अखबार और मीडिया के जरिए इसके माध्यम से हम उन्हें जान सकते हैं और जान ही नहीं उनकी मानसिकता का भी पता लगा सकते हैं उनके बयानों द्वारा और ओवर इन्हीं सब से नज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके क्या एजेंडे हैं वैसे कुछ नेताओं से परिचित हैं उनके एजेंडे हैं कि वे अपने राजनितिक क्षेत्र में वे अपने आस पास के क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ और उनमें सुधार करना चाहते हैं और अ विकास विकास करना चाहते हैं तो इस प्रकार की अगर मानसिकता रखेंगे तो निश्चित ही राजनीतिक क्षेत्र में विकास होगा और आसपास के क्षेत्र में विकास होगा और इस विकास के साथ उनकी राजनितिक पार्टी का भी विकास होगा वो लम्बे समय तक टिक पाएगी क्योंकि भाई वह विकास कर रही है तो लोग उसे पसंद करेंगे जन सुमदाय उसे पसंद करेगा वे हमारी सहायता कुछ इस प्रकार से भी कर देते हैं राजनेताओं की बात करें मुझे एक किस्सा याद है उन्होंने इस प्रकार से हमारी सहायता की थी की हमारे ग्रामीण इलाके में कोई सड़क नहीं थी इस कारण बच्चों को आने जाने में स्कूल जाने में और भी राहगिरों को दिक्कत हुआ करती थी तो इसका निवारण उन्होंने शीघ्रता से किया नेता जी ने तो वे इस प्रकार हमारी मदद करते हैं